तशें कांय ना की एक शिकिल्लो मनीस बरो रेस्पेदान किंवां शिक्षीत असो वागतलो अशेंय ना शिकुनशिल्लो सुद्दां बरे तरेन बरे रितीन वागूं शकता सो म्हाका अशें दिसना की शिकिल्लो आनी शिकूं नशिल्लो मनीस हाच्या मदीं ताच्या स्वभावान फरक आसतलो फक्त एक शिकिल्लो मनीस घडये विचार करत बरे तरेन पूण शिकूं नशिल्लो मनीस सूय बरो तरेन विचार करूं येता फक्त हांगा एक शिक्षणाची चार अक्षरांचो फरक आसा पूण चडशें हांवें आमच्या समाजान पयलां की शिकूनाशिल्लो तरी बरे तरेन वागता बरे रितीन वागता जर हांवें भेदभाव केलो जाल्यार आमच्या शिकिल्ल्या मनशां कडेन